हमरा आओर गाममे उल्टी पुल्टी होबै हइ तऽ बच्चा उच्चाके तब पहले मतलब नेमो पानी काला निम्मक ओहिसे नहि छुटल तब ने इनो देलहुँ तब इनोसे नहि छुटल तब पाउडर घोला बनाके देलहुँ ओहिसे नहि होल तऽ डाकटरके पास लै गेलहुँ डाकटरके पास गेलाके बादमे दवाइ सुइआ दवाइ उवाइ पड़ल गोली उली ओहिसे नहि छुटल तऽ पानी उनी चढ़ल सुइआ दवाइ पड़ल इएह आओर सब होबै छै तऽ उल्टी पुल्टी ठीक होबै छै